بدلتی ہوئی آب و ہوا سے ہمارے علاقے کے موسم پر بہت فرق پڑتا ہے اگر آب و ہوا بہت زیادہ خراب ہوگی جیسے موسم خشک ہوگا تو ہماری فصلوں پر فرق پڑتا ہے کسانوں کسانوں کی جتنی بھی سالوں سالوں کی محنت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس لیے خراب ہونے سے ہماری روزانہ زندگی میں جو ہمارے کھانا ہے یا جو سبزیاں ہیں ان کا ملنا کم ہو جاتا ہے جس سے لوگوں کی کمائی پر یا ان کی تنخواہ پر فرق پڑتا ہے اور عام زندگیاں اور زیادہ الجھ سی جاتی ہیں اور زیادہ پریشانیوں سے بھر جاتی ہیں لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات ہوتی جس سے وہ اپنی زندگی کو اور بہتر کرنے میں بڑا ہی پریشان پریشانی میں رہتے ہیں اور یہ چیزیں پریشانی کا سبب بھی بنتی ہیں اگر ہم دیکھیں کہ قدرتی آب و ہوا میں اگر سیلاب آتا ہے مان لیجیے سیلاب آتا ہے تو سیلاب آنے سے بھی فصلوں کو خراب ہونا عام عام زندگی کا مشکلات سے بھر جانا سڑکوں پر پانی آ جانا جس سے لوگوں کو پانی کی اور زیادہ تنگی ہو جاتی ہے اور زیادہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لوگوں کو پھر سے روزانہ زندگی میں مشکلیں آئیں گی لوگوں کو کام پر جانے میں پریشانی ہوگی لوگوں کی پہننے کھانے کی چیزوں میں بھی پریشانی آئے گی کیونکہ ان کی کمائی ان کی تنخواہ میں بھی کافی زیادہ بدلتا ہوا نظر آئے گا تو آب و ہوا جتنی ہی لوگوں کے لیے بہتر ہوگی اتنا ہی اچّھا ہوگا لوگوں کے لیے یہ میں چاہتی ہوں